हमरा आरके यहाँ मखानके जे छै उत्पादन ओतना नहि भए पाबए छै किआकि बाढ़ इलाका छिऐ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होइए होइए तऽ ओ कारोबार जे यऽकरैए बढ़िआँसंँ आ नहि होइए तऽ हमसब पूजा पाठके लिए मखान मंगाबै छी बाहरसंँ एगो पानि फल सिंघारा ओ ओहो यहाँ पर उत्पादन नहि भए पाबैए तऽ छठि आरमे जब हमरा आरके ई सब चीजके जब जरूरत पड़ैए तऽ हमसब मार्केटसँ खरीदके लाबए छिऐ आओर ताहिके बाद हमसब चढ़ाबए छिऐ ओकरा आओर यहाँ बलुआही जमीनके वजहसँ ओ सब चीजके उत्पादन नहि भए पाबैए